शाहरी आनी गांवच्या शाळा मदीं खूब फरक आसा शाहरी भागांत जाचे जाय तशें वातावरण मेळना आमच्या गांवांत जाय तशें भुरग्यांक मेकळीक आसता शाळेच्या मुखार ग्रावन्ड आसता शारां भागांक ज्यो शाळो आसात तांकां सहजा सहजी ग्रावन्ड मैदान मेळना पूण गांवच्या शाळेंत तांकां खेळपाक जाय तितली सुवात मैदान मेळटा